हमर गाँव शहरमे छै बहुत पुस्तकालय छै घरके बगलेमे एगो छै विप्लवी पुस्तकालय कतेने ढंगके किताब रखल छै ओकरामे बहुत ढङ्गके जेनाकि बच्चा भेलय आओर जे हिसाबसँ आदमी आबय छथिन पढय लिखयवला उ ढङ्गके किताब वहाँ रखल छै रहलय हमर बात तऽ हम तऽ बहुत अइसन चीज छै जकरा बारेमे जानकारी मिलय टेक्निकल भेलय आओर सारे चीजके बारेमे जे किताब रखल छै ओकरा बारेमे हम पढ़लहुँ लिखलहुँ आओर खास तरीकासँ वहाँ गेलाक बाद जेनाकि छै कोइ गीतेवला भए गेलय कोइ नाटकेवला भए गेलय हमरा अर छै कि नाटकवला अगर किताब वहाँ मिलय छै तऽ नाटकवला किताब पढ़यके हमे अर जादा मतलब पसन्द करय छियै ओकरामे होइ छै कि नाटकवला किताब पढ़लाक बाद ओकरामे हरेक आदमीके बारेमे लिखल रहय छै जानकारी मिलय छै जेनाकि छै नाटक जेनाकि छै कोइ जेनाकि भिखारिये ठाकुर भेलखिन हुनकर जेनाकि लिखल छै किताब भेलय या नाटक भेलय विदेसिया तऽ विदेसियामे जेनाकि घरवला छै घरवला भेलय हुनका की करयके छै दोसर की छै नहि छै केना हुनका की कहय छै सिपाही की करय छै नहि करय छै या दोसर की पत्नी करय छै पहिली पत्नीके साथ की होइ छै नहि होइ छै ई सब चीजके बारेमे लिखल रहय छै जानकारी रहय छै आओर हमे अर जादातर नाटकवला किताब पढ़यके पसन्द करय छियै ओकरामे बहुत चीज अइसन रहय छै जकरामे कि देखलहुँ सुनलहुँ समझलहुँ आओर बहुत अइसन आदमीकेे बारेमे भी ओकरासँ जानकारी मिल जाइ छै केना की करय छै नहि करय छै आजकल जे हमर गाँव घरमे चोरिये होइ छै तऽ केना चोरी कयल जाइ छै नहि कयल जाइ छै तऽ नाटक जेना करय छै तऽ जेनाकि नाटकके माध्यमसँ जे नाटकमे लिखल रहय छै तऽ ओकरा पढलहुँ लिखलहुँ केना मतलब चोर जेनाकि आबय छै केना चोरी करय छै नहि करय छै इएह सबके बारेमे जानकारी मिलय छै आओर पुस्तकालयमे बहुत सारा किताब रखल रहय छै जकरामे कि अपने कोन किताब पढ़य लए पसन्द करय छियै नहि पसन्द करय छियै पुस्तकालयमे बहुत ढंगके आदमी बैठल रहय छथिन बहुत आदमी बहुत तरहके किताब पढय छथिन पुस्तकालयके मतलब भए गेलय बहुत सारा किताबके भण्डार वहाँ पड़ल रहय छै इएह सब जानकारी रहय छै आओर किछु नहि